हलो ओल्हा मूंखे कैब बुक करिणी आहे अठनि माण्हुनि लाइ लोनावाला जे लाइ जी जंहिं मां हू मूंखे बुशी डैम टाइगर प्वाइंट किनारा विले जहिड़ियुनि जग॒हियुनि ते घुमाए अचे जी तव्हां मुंहिंजी कैब बुक कंदा ठीकु आहे तव्हां टाइम डेट ऐं एड्रेस लिखी वठो राधा स्वामी अपार्टमेंट नियर धर्मदास दरबार ओटी सेक्शन उल्हासनगर थ्री सुबुह जो सते वगे॒ पहुची वञिजो महिरबानी